मुझे ड्राॅइंग करना बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है पहले तो मैं ड्राॅइंग नहीं कर पता था पर बनाते बनाते मैं सीख गया हूँ और अब मैं अच्छी ड्राॅइंग बना लेता हूँ दूसरों की ड्राॅइंग देख कर और भी ज़्यादा आकर्षित होता हूँ जैसे स्टीफेन मेकिन डूडल आर्ट्स

मेंडेला आर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है इसी लिए मैं ज़्यादातर मेंडेला आर्ट बनाता हूँ और मेंडेला आर्ट से मैं अपनी फिलिंग्स और इमोशन सब को एक्सप्रेस कर सकता हूँ इस लिए मैं ड्राॅइंग ज़्यादातर ड्राॅइंग करता रहता हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है ड्राॅइंग करने में और मेरे फेवरेट आर्टिस्ट मोनेट और स्टेपेन मेकिन है